ماہی گیری یعنی کے مچھلی پکڑنا ایک بہت ہی قدیم اور مشہور کام ہے پانی میں رہنے والی مچھلیوں یا دیگر آبی جانداروں کو پکڑنے کا عمل ہے یہ قدیم پیشہ ہے اور سرگرمی ہے جو کھانے تجارات اور تفریح کے لیے کی جاتی ہے ہمارا علاقہ اس کام کے لیے بہت ہی مشہور ہے میں نے مچھلی پکڑنا اپنے بچپن ہی میں سیکھا تھا چونکہ میرے گھر میں بھی لوگ مچھلیاں شوق سے پکڑتے ہیں پکڑتے تھے میں ان کے ساتھ ہی مچھلی پکڑنے چلا جاتا تھا اور مجھے اس کام سے کافی دلچس دلچسپی تھی تو پہلے میں غور سے دیکھتا تھا کہ کیسے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں کیسے جال کو پھینکنے سے پہلے بہت غور سے نظر ڈالتے ہیں کہ مچھلی کس جگہ ہوگی اور پھر بہت تیزی کے ساتھ اس پر جال پھیکتے ہیں اور کس طرح مچھلی کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں یہ سب میں بچپن سے ہی دیکھتا تھا اور اس کو سیکھتا تھا لیکن پھر میں خود اس کام میں آہستہ آہستہ مشغول ہو گیا مجھے مچھلی پکڑنے میں کافی مزہ آتا تھا اور اب بھی جب موقع ملتا ہے میں ضرور مچھلی پکڑتا ہوں مچھلی پکڑنے کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے اور یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے مچھلی پکڑنے کی ساری ترکیب اور اس کے سارے طریقے ہم لوگ اپنے بڑوں اور بزرگوں سے ہی سیکھتے ہیں اور یہ کام پڑھ کر سیکھنے والا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ کام دیکھ کر اور اس میں شامل ہو کر سیکھنے کا ہے تو اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ کیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے تو آپ آئیے ہمارے سیمانچل میں پھر میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے